دہلی کے فنون اور دستکاری اپنی خوبصورتی اور روایتی تیکنیکوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں یہاں کے ہنر مند سردیوں پرانے طریقے استعمال کرتے ہیں جن میں قدرتی رنگوں ہاتھ سے بنے کپڑوں اور ہاتھ سے تراشی ہوئی لکڑی کا استعمال شامل ہے زری اور زردوزی دہلی کی مشہور دستکاریاں ہیں زری میں سونے اور چاندی کے دھاگوں سے کپڑوں پر خوبصورت نقش و نگار بنائے جاتے ہیں جبکہ زردوزی میں کپڑوں پر موٹے دھاگے اور کڑھائی کا خاص اندازہ ہوتا ہے یہ کام ہاتھ سے بڑی مہارت کے ساتھ کیا جاتا ہے پتھروں کا کام یعنی اسٹون ویئر بھی دہلی کی ایک اہم روایت ہے ہنر مند پھتروں کو تراش کر برتن مجسمے اور خوبصورت سجاوٹی اشیا بناتے ہیں قدرتی رنگوں کا استعمال کر کے لکڑی کپڑوں اور پتھروں پر خوبصورتی سے نقش و نگار کیے جاتے ہیں